دہلی میں الگ الگ طرح کے لوگ الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں وہ ہر تہوار مل جل کر مناتے ہیں اس لئے دونوں اسی موقع پر لوگ ایک دوسرے سے کمنیکیٹ اور جڑتے ہیں